हाँ हमारे मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे व्यवसायिक कार्यक्रम और सम्मलेन होते रहते हैं ये व्यवसायिक कार्यक्रम और सम्मलेन समय समय पे होते रहते हैं देश के विकास के लिए और ये इससे लोगों के बीच में नौकरियँ भी मिलती हैं लोगों को ये बड़े ही अच्छे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ चीज़ें ये सारी होती हैं सम्मलेन वगैरा जो कि होना भी चाहिए सम बिज़नेस सम्मलेन वगेरा में वैसे होता है बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं बड़े बड़े जो बिज़नेस बिज़नेसमैन हैं वो आते हैं हमारे यहाँ वो देते हैं लोगों को समझाते हैं कि आपकी सक्सेस का राज़ क्या है